सिन्धी ॿोली असांजे महाराष्ट्रा में तमामु वॾो किरिदारु निभाए रही आहे जीअं त तव्हां ॾिसन्दा महाराष्ट्रा जो उल्हासनगर में नवे टकनि खां बि वधीक सिन्धी माण्हू रहंदा आहिनि ऐं मां इहो फ़ख़ुर सां चई सघां थो त सभई सिन्धीअ में ॻाल्हाईन्दा आहिनि अॼु तव्हां ॾिसंदा भले ई स्कूलनि मां किताबनि मां सिन्धी ॿोली धीरे धीरे घटिजंदी थी वञे पर एंटरटेनमेंट कल्चर आर्ट्स जे ज़रिये अॼु बि सिन्धी ॿोली देश विदेश में जेको आहे पंहिंजो ऊंचो में ऊंचो स्थर हासिलु करे रही आहे तव्हां ॾिसंदा त अॼु घणी सिन्धी पिक्चरूं सिन्धी नाटक ऐं सिन्धी नाच गाना गीत थी रहिया आहिनि ऐं असांजी सिन्धी ॿोलीअ खे तमामु घणे मुक़ाम ते पहुचाए रहिया आहिनि अॼु जे मां बॉलीवुड जी ॻाल्हि कयां त बॉलीवुड जे अवॉर्डनि में बि तव्हां ॾिसंदा त वॾा वॾा एक्टर बि पंहिंजी सिन्धी ॿोलीअ में ॻाल्हाए रहिया आहिनि ऐं हिकु ॿिए खे अवॉर्ड ॾेई रहिया आहिनि अगरि जे मां सिन्धी ॿोलीअ जी ॻाल्हि कयां असांजे महाराष्ट्रा में त महाराष्ट्रा में अहिड़ा घणा ई शहर आहिनि जिते वध में वधि तइदाद में सिन्धी रहंदा आहिनि ऐं उहे सिन्धी ॻाल्हाईंदा आहिनि अॼुकल्ह जी जेकी नईं पीढ़ी आई आहे हुन उहे बि हिम्थजंदियूं आहिनि त असां बि सिन्धी में ॻाल्हायूं ऐं असांजी असां बि पंहिंजी सिन्धी ॿोलीअ खे अॻियां वधायूं अगरि जे सिन्धी मायनियोर्टी जी ॻाल्हि कंदा त घणा ई अहिड़ा कॉलेज बि आहिनि जेके सिन्धी भाषा जा यानी की जेके सिन्धी ॿार आहिनि हुननि खे बि एड्मिशन मायनियोर्टी ते ॾियनि था छाकाणि त असांखे पंहिंजी सिन्धी ॿोलीअ सां घणो ई प्यारु आहे असां चाहियूं था त हर हिकु सिन्धी अॻियां हली करे पंहिंजी ॿोलीअ खे वधाए ऐं हिकु सुठो क़ाबिलु इंसान थी करे असांजी सिन्धी ॿोलीअ खे अॻियां वधाए